نو لاکھ پچیس ہزار آٹھ سو پچاس ساتھ لاکھ گیارہ ہزار پانچ سو سینتالیس دو لاکھ نوے ہزار تین سو ساٹھ پینتالیس ہزار نو سو پچیس پانچ ہزار تین سو پچاس